ड्रॉइंग करणु वक़्तु मां कैमलिन जा ब्रुश यूस कंदी आहियां जेके तमामु सुठा हूंदा आहिनि कैमलिन कमु तंहिंखां पोइ मां कैमिल जा पाणी जा कलर बि यूस कंदी आहियां उहे मूंखे उहे तमामु सहुला हूंदा आहिनि यूस करणु यूस करण जे लाइ ऐं हुनखां पोइ मां जेको ॿियो सामान उहो मां कैमिल जा वैक्स कलर हूंदा आहिनि उहे बि यूस कंदी आहियां तमामु सु वाजिबी अघु ते मिलंदा आहिनि त मां वठंदी आहियां उहे बि उनखां पोइ चेंबूर में असां जेको अनिल स्टोर आहे असांजे पासे में ई आहे त मां उनखां वठंदी आहियां हिकदमु वाजिबी अघनि ते ॾींदो आ ऐं हुन खां पो जेको मुंहिंजो ॿियो शौक़ु आहे न उहो आहे ड्रॉइंग ड्रॉइंग करणु मूंखे वणंदी आहे ॾाढी त हुनजा जेके जेके सामान आहिनि न उहे थोरा माहंगा आहिनि पर छाकाणि त मुंहिंजो शौक़ु आहे त मां उहे सभु वठी करे ऐं मां उहे सामान पंहिंजी ड्रॉइंग कंदी आहियां भले माहंगा आहिनि पर मां वठंदी आहियां